नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिए बताइए क्या सेवा है आपको क्या क्या चाहिए मिलने को तो सब कुछ मिल जाएगा जो जो आप आर्डर करेंगी वह सब तैयार कर दिया जाएगा मिल जाएगा सब अच्छी अच्छी डिजाइन है नई नई फैन्सी डिजाइन का सब है

अरे सिकड़ भी है अंगूठी है और लड़की के लिए भी झुमका है नए डिजाइन का अंगूठी है नथिया है सब सारे जो हैं सारे गहने सब नए नए डिजाइन के हैं तो कहिए तो हाँ वो हार भी सब पूरा गहना जो भी आप कहेंगी सब मिल जाएगा आपको मेरी दुकान जो है हाँ सही है मार्केट में पता कर लीजिए कहीं भी आप ले जाएँगी तो इसमें कुछ आपको कमी नहीं मिलेगी रेट भी पूरा शहर मैं देख लीजिएगा हर जगह से रेट भी सही है हमारे यहाँ क्यूँकि हमारी दुकान बहुत पुरानी है और मिल जाएगी मिल जाएगी अच्छी डिजाइन में नई नई डिजाइन आई हैं हाँ हम सब व्हाट्सअप कर देंगे जो जो आपको चाहिए वह सब जो है मोबाइल से मतलब बता दीजिएगा तो मैं सब आपको मोबाइल पर व्हाट्सअप कर दूँगी तब डिजाइन देख करके हाँ है कंगन भी है है सब है जो जो आप चाहेंगी सब मिल जाएगा सब जो भी चाहेंगी सब मिलेगा आपको अब कितने रेंज में आपको चाहिए वह तब बताएँगे ना कि कितना है मतलब सबसे कम से कम में हाँ तो मीडियम मीडियम में बीस पच्चीस हज़ार का मिल जाएगा अरे महंगाई आप देख रही हैं ना कि आसमान चूम रही है सोना कितना तेज़ी से भाग रहा है चलिए हो जाएगा आपके लिए हो जाएगा कुछ कम ऐसी बात नहीं हैं आप अपना वह सब भेज दीजिए मैं डिजाइन भेज दे रही हूँ नमस्ते ठीक नमस्ते